बढ़ती बीमारियों के बारे में जो है कि जैसे हमारे गाँव में मान लीजिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ जो है कि साफ़ सुथरा व्यवस्था बढ़िया है यहाँ पेड़ पै पौधे हरियाली है और शुद्ध हवा हवा यहाँ जो कि है इसीलिए यहाँ बीमारी कम होते हैं और जैसे हमारे यहाँ इतना जनसंख्या के बावजूद जो है कि हमारे यहाँ इतना जनसंख्या के बावजूद जो है कि फिर भी यहाँ हवा पानी सब शुद्ध है और रहन सहन जो है गर्म में लोग रहते हैं और शहर में क्या है बीमारी जो वहाँ बहुत ज़्यादा है बीमारी जैसे वहाँ की जनसंख्या तो बहुत बहुत ज़्यादा है फिर भी वहाँ जो है कि प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है प्रदूषण जो है कि शहर में कहीं भी आप जाइए वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण है प्रदूषण से गंदगी से बीमारी बहुत जो है कि बढ़ रही है हमारे गाँव और शहर में बीमारी में यही अंतर है कि गाँव गाँव में हर हर व्यक्ति साफ़ सुथरा और स्वस्थ इसीलिए रहता है जैसे सुबह उठने के बाद हर व्यक्ति यहाँ व्यायाम करता है और उसके बाद नहाता धोता है उसके बाद नाश्ता पानी करके अपने अपने काम पे लोग चले जाते हैं शहरों में क्या है शहरों में लोग उठते बहुत देर से हैं शहरों में उठते बहुत देर से हैं वहाँ जो है कि दस ग्यारह बजे तक दिन में उठते हैं और रात में भी सोते हैं बहुत लेट हैं और वहाँ जो है कि शहर में गंदगी बहुत ज़्यादा है प्रदूषण बहुत ज़्यादा है इसीलिए है वहाँ जो है कि बीमारी बहुत ज़्यादा है शहरों में और उनके बचाने के एक ही उपाए हैं हर व्यक्ति को को सुबह उठना चाहिए और अपने परिवार के साथ बच्चियों बच्चों के साथ शहर में जो है कि पारक वगैरह तमाम बड़े बड़े पारक हैं और जैसे फ़िल्ड हैं तो वहाँ हर व्यक्ति को जाना चाहिए और वहाँ जो है कि व्यायाम करना चाहिए और साफ़ सफ़ाई से रहना चाहिए गंदगी अपने आस पास कभी भी कूड़ा कचरा न फेकें साफ़ सुथरा रखें तो भी ओ गंदगी से अगर दूर रहेगा तो बीमारियों से ओ बच सकता है हमारे यहाँ क्या है शहरों में शहरों के अपेक्षा देहात में यही कारण है कि हमारे यहाँ गंदगी बहुत कम के बराबर है हमारे यहाँ गंदगी जो है कि कम के बराबर है हर व्यक्ति अपने आस पास हर व्यक्ति अपने आस पास हर तरह आप जहाँ भी नज़र उठाएँगे वहाँ हमेशा आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी इसीलिए हम लोगों की तरफ़ जो है कि गंदगी नहीं है हरियाली है हवा है इ पानी है सब स्वस्थ पानी है और शहरों में क्या है हर लोग ए सी में रहते हैं और डब्बा का पानी पीते हैं डब्बा का दूध पीते हैं और भुना हुआ जो है कि भोजन करते हैं ठेले का ये तमाम प्रकार का जो चिकना चिकना जो है कि सामान जो कि लोग खाते हैं इसीलिए है जो है कि शहरों के लोग बीमार पड़े पड़ते हैं गाँव से ज़्यादा जो है कि शहरों में बीमारी बहुत पाई जाती है शहरों में लोग लोग जो है अपने फिटनेस पे ध्यान कम देते हैं पहले तो वो सोते बहुत हैं और मेहनत ना के बराबर करते हैं हर व्यक्ति को चाहिए कि हम मेहनत जो है कि करें जब आप मेहनत करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बीमारी से बचेंगे देहात में यही कारण है कि हम लोगों के यहाँ किसान के लोग हैं और जो भी बड़े लोग हैं वो भी और किसान के लोग भी मेहनत करना जानते हैं मज़दूर है मेहनत करना जानते हैं इसीलिए हमारे यहाँ जो है कि देहातों में जो है कि बीमार कम होते हैं अपने स्वास्थ्य में हर व्यक्ति जो है कि काम करता है शहरों में जो है कि आलसी टाइप का बो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ जो है कि ओ चीज़ नहीं है जो शहरों में है देहात के लोग बहुत उत्साहित और बलवान ताक़तवर होते हैं शहरों की अपेक्षा देहात में हर व्यक्ति अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में वो विशेष ध्यान देता है वही चीज़ शहरों में है शहरों शहर के लोग विशेष जो है कि ध्यान देते नहीं हैं इसीलिए आप शहर में चले जाइए वहाँ तमाम मरीज़ हज़ार मरीज़ होंगे तो देहात में पचास मरीज़ होंगे इसीलिए हर व्यक्ति हर इंसान को अपने व्यवस्था को अपने आज़ू बाज़ू को स्वस्थ मतलब साफ़ सफ़ाई से रहना चाहिए अभी आप साफ़ सफ़ाई से रहेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे आप स्वस्थ तभी रहेंगे जब अपने अगल बगल साफ़ सफ़ाई रखेंगे पेड़ पौधा लगाएँगे पेड़ पौधा नहीं काटेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे और शहर के लोग हैं पहले तो अगल बगल नाला कीड़ा मकोड़ा पानी तमाम प्रकार का गंदा जो है कि कचरा कूड़ा प्रदूषण फैलता है रहता है इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं दूसरी बात वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं पेड़ पौधा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है आप जैसे प्रदूषण वहाँ है तो पेड़ पौधा अगर होता तो प्रदूषण ना के बराबर होता वही चीज़ हमारे देहात में पेड़ एक नहीं लाखों लाख पेड़ है पेड़ होने से प्रदूषण पर नियंत्रण रहता है प्रदूषण शहरों में काफ़ी है इसीलिए वहाँ के लोग बहुत परेशान रहते हैं वहाँ पेड़ें नहीं हैं और जो है कि हवा भी सुंदर नहीं है स्वच्छ हवा भी नहीं है और देहात में क्या है पेड़ है जगह जगह पेड़ है खेती बाड़ी है इसीलिए जो है कि यहाँ के लोग स्वस्थ होते हैं हर व्यक्ति को चाहिए कि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ फिटनेस बनाने के लिए ओ विशेष काम करें विशेष ध्यान रखें खाने पीने पे और रहन सहन पे आने जाने पे ओ विशेषता रखे तमाम प्रकार की जो कठिनाई है उसे दूर किया जा सकता है धन्यवाद